जब हम लंबा दौड़ करते हैं तो लम्बे दौड़ में जो है न अकेले रहते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है उसके बाद जब दौड़ते दौड़ते एक किलोमीटर दूर मतलब एक किलोमीटर से आगे जाते हैं तो मतलब यह तो ऐसा फील्ड फील्ड होता है जो आप मतलब आगे दौड़ नहीं पाएंगे तो फ़िर सोचते हैं जो दौड़ ने से बहुत सारा लाभ मिलता है तो दौड़ना ही पड़ेगा जो मतलब जो टारगेट है वह तो पूरा करना पड़ेगा इसीलिए दौड़ने से मतलब सोचते हैं हौ मतलब मन से निकाल देते हैं जो अकेला है तो क्या होगा उसके बाद दौड़ना फ़िर से पूरा आराम कर देते हैं दौड़ते दौड़ते दौड़ते रहते हैं उसके बाद जब मतलब ज़्यादा ठक थका मतलब दौड़ते दौड़ते एक दो किलोमीटर होता है तो उसके बाद कम कर देते हैं थोड़ा जो मतलब सुलो में दौड़ने लगते हैं उसके बाद जब देखते हैं जो मतलब फ़िर मतलब शरीर मतलब थकावट हल्का दूर हो गई तो फ़िर आगे जो है तेज़ी से दौड़ने लगते हैं दो किलोमीटर दौड़ दौड़ पाते हैं उसके बाद तब उससे आगे सोचते हैं तो फ़िर मन करता है जो मतलब अब नहीं दौड़ पाएंगे फ़िर सोचते हैं जो मतलब अब नहीं दौड़ पाएंगे तो फ़िर सोचते हैं कि मतलब दौड़ जाए थोड़ा सा दौड़ जाते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फ़िर मन होता है और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो और मन होता है और आगे जाए मतलब जो जे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दौड़ पाए ऐसा कोशिश करते हैं तो मतलब कुछ लंबी दूरी कर तय करने में बहुत सारा मतलब परेशानियाँ होती जो नहीं दौड़ पाएंगे इतना दौड़ नहीं पाएंगे फ़िर आगे जब जाते हैं तो मतलब उसके बाद जो थोड़ा आगे और जाए फ़िर थोड़ा और आगे जाए तो फ़िर थोड़ा आगे और दौड़े तो मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश करते करते लंबी दूरी तय हो जाती है तो मतलब इससे पता नहीं चलता है जो मतलब हम इतना दौड़े जब शुरू में दौड़ना चालू करते हैं तो हम समझते हैं इतनी दूरी नहीं दौड़ पाएंगे जब मतलब थोड़ा सा दौड़ दौड़ना चालू किए थोड़ा आगे गए फ़िर सोचते हैं थोड़ा और आगे जाएंगे फ़िर सोचते हैं थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसलिए जो है न इसी तरह लम्बी दूरी तय हो जाता है तो मतलब उसके बाद जब आते हैं तो हम सोचते हैं जो इतना दूरी तय कर लिए मगर जो है पहले तो मतलब थोड़ा मतलब भय लगता है जो इतना दूरी कैसे तय कर पाएंगे फ़िर जब दौड़ते दौड़ते मतलब ऐसा उस मतलब फ़ील होता है जो जितना दौड़े हैं इससे थोड़ा और आगे जाए फ़िर दस कदम और आगे जाए दस कदम और आगे जाए मतलब दौड़ते दौड़ते जो है न तब मतलब भय लगता है जो इतना दूरी कैसे तय कर पाएंगे फ़िर जब दौड़ते दौड़ते मतलब ऐसा उस मतलब फ़ील होता है जो जितना दौड़े हैं इससे थोड़ा और आगे जाए फ़िर दस कदम और आगे जाए दस कदम और आगे जाए मतलब दौड़ते दौड़ते जो है न तब अच्छी दूरी चल जाते हैं तब दिक्कत नहीं होती है पहले सोच लेंगे हम इतनी दूरी कैसे दौड़ेंगे तो नहीं होगा जब तक मतलब थोड़ा दौड़ते हैं फ़िर थोड़ा थोड़ा करके जो है न पूरा लंबी दूरी तय कर लेते हैं वैसे जैसे कि ज़्यादा आदमी रहता है तो मतलब दौड़ने में अच्छा लगता है जब अकेला रहता है तब यह सब कठिनाई आती है जब देख जब ज़्यादा आदमी रहता है तो सोचते हैं आगे वाला जब इतना दौड़े हैं तो हम भी दौड़ते हैं जब तक आगे वाला नहीं थके रुकेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे मगर आगे वाला जब तक आगे बढ़ते रहता बढ़ते रहता है तब मतलब ग्रुप में सब होता है जब पाँच आदमी दौड़ते हैं तो जब आगे वाला को देख देखकर दौड़ना पड़ता है आगे वाले इतना कर सकते हैं तो हम भी इतना इससे आगे करेंगे हम भी इससे जो आगे वाला इतना दौड़ेंगे एक किलोमीटर तो हम डेढ़ किलोमीटर दौड़ेंगे आगे वाला दो किलोमीटर दौड़ेंगे तो तो हम मतलब दो से ज़्यादा दौड़ेंगे धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते जब तक आगे वाला रुकता नहीं है तब तक दौड़ते दौड़ते आगे वाला का भी मन होगा मतलब ऐसा होता है जो मतलब पीछे वाला मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है जब हम एक किलोमीटर दौड़ें उ भी मेरे पीछे आ रहा है तो मतलब हम कैसे रुके हम रुकेंगे तो आगे वाला पीछे वला फ़िर आगे हो जाएगा तो इसीलिए जो है न मतलब लंबी दूरी तय करने में जो मतलब आद देख देखकर मतलब इतना आगे वाला सामने वाले को देख देखकर जो इतना दौड़े हैं तो हम भी इतना दौड़ेंगे तो है न मतलब दिक्कत नहीं होता है दौड़ पाते हैं जब अकेला रहते हैं तब यह होता है जो थोड़ा और आगे दौड़े थोड़ा और आगे दौड़े जब ग्रुप में दौड़ते हैं जब पाँच आदमी रहते हैं तो उस वहाँ पर हो जाता है जो मतलब आगे वाला जितना दौड़ रहे हैं उससे आगे हम दौड़ेंगे यह होता है